सोलोंथाइयाव गोबां माखासे हारिमुवारि हुदाखौ सोलायनो हादों जे बोरै होनोब्ला बियो सोलोंथाइजों लोगोसे हारिमुनि माखासे गाननाय जोमनाय मावनाय दांनाय आरो बिदिनो रोजाबनाय मुसुरनाय बेफोरखौबो जों सोलोंथायाव लाफानो हायो जे बेबायदिनो जोङो हारिमुखौ जोंनि बर' हारिया जौगाहोनो हादों बिदिनो उननि गासैबो सोलोंथायारि माखासे उन्दै उन्दै जोंनि सुबु़ माहारिफोरा बेबायदिनो सोलोंथाइजों लोगोसे गावनि हारिमुखौ लाखिफालांनो हाथों आरो उनावबो बेबायदिनो लाखिबाय थाथों सोलोंथाया जोंनि माखासे लामा दिनथिगिरि मानो होनोब्ला बेजों लोगोसे जोंहा गोदोन समाव बेबायदिनो जोंहा गाननाय जोमनायफोरा बांसिन सोलायनाय नङामोन दानि जुगाव सोलोंथाइजों लोगोसे जोंहा गाननाय जोमनाय गावजों गावनि साइसथ' गावनिफोरखौ मोजाङै लाखिलांनो हादों बेबायदिनो आरो जोंनि हारिमुवाबो हारिमुखौबो जोङो उन्दै समनिफ्रायनो जोङो बे हारिमुखौबो होलांफानो हादों बेबायदिनो सोलोंथाइजों माखासे हारिमुवा हाबफानानै दं बिदिनो उननि हाबाफारिफोरावबो बेबायदिनो सोलोंथाइजों लोगोसे माखासे हारिमुवारि हुदाफोरखौ लाफाबाय थालांनो हागोन